रुट्टी बनांदे मौकै असें सारे किसै दा ध्यान रक्खना पौंदा कुतै लून निं जादै होई जाऽ सब्जियै च कुतै फुलका निं फकोई जाऽ अस कुक्कड़ियें दे ढोडे बनान्नें ढोडा फकोई जाऽ तां फ्ही ओह् जमा पूरा होई जंदा कौड़ा ओह् खलोंदा निं ते कुतै जागत होंदे निक्के निक्के ओह् उं'दा ध्यान बक्ख रक्खना पौंदा कुतै चु'ल्ली निं पेई जान होर बड़ियां गल्लां दा ध्यान बक्ख रक्खना पौंदा इक जागतें दी परेशानी होंदी जादै चु'ल्लीं होंदियां असें बना दियां चु'ल्ली पेई जाऽ अपना बी ध्यान रक्खना पौंदा के कुतै अग्गी दा कोला उड़कै तां कुतै उप्पर पेई आ तां तां बी सेक लग्गी आ ता तां बी मुश्कल होई जंदी ते इ'यै जेह् ध्यान बड़ियें गल्लैं रक्खना पौंदे लून जादै होई आ तां सब्जी कौड़ी होई जंदी ओह् निं खलोंदी